हा मूंखे लॻंदो आहे खाधो बणाइण महिलाउनि जो कमु आहे जेको की असांजे शुरुअ खां वठी इहा देन आहे महिलाएनि खां खाधो ठाहिण बणाइण ऐं मर्द खाइण लेकिन धीरे धीरे इहो ख़तम थो थींदो वञे छोकी अॼु जी जनरेशन खाधो ठाहिण नथी चाहे छोकी उन्हनि जा कम ॿिया जॉब क्लास थी विया आहिनि उन्हनि खे टाइम ई कोन्हे को रोटी ठाहिण जो असां रोटी ठाहींदासीं सॼो सॼो टाइम बितजी वेंदो हुयो घर में तरह तरह जा खा खाधो पकाइण ऐं उननि खे खाराइण ॿारनि खे ॾिसण करण लेकिन अॼु जो टाइम बदिलजी वियो आहे ॿारनि खे टाइम कोन्हे को छोकि उहा जॉब में हली विया आहिनि त उननि खे घर में पुठियां खाधो केरु ठाहे हिनजे ला पुरूष बि अॼु खाधो ठाहिण लॻा ॿई मिली जुली करे घर हलाइनि था पिया त उन्हनि जूं घर ग्रहस्थी सुठी हले थी पई त मुंहिंजे ख़्याल सां अॼु जे टाइम जे अनुसार ॿिनिनि खे कम करणु खपे ऐं ॿई मिली जुली करे रसोई बि संभालनि घर बि संभालनि ॿाहिरि बि संभालनि जय झूलेलाल